न मां शास्त्रीय संगीत गाना ॻाइणु पसंदि न कंदी आहियां मां वधीक समकालिन गाना पसंदि कंदी आहियां

ऐं जेको शास्त्रीय संगीत आहे उहो कठिन पवंदो आहे छोजो हुन जा टीचर कोन मिलंदा आहिनि ऐं जेके टीचर हूंदा आहिनि से ॾाढो परे परे हूंदा आहिनि ऐं हुन जी फीसियूं बि वधीक हूंदियूं आहिनि